جی گڈ مارننگ سر جی جی میں موبائل شاپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو موبائل شاپ سے کیا چاہیے جی موبائل مل جائے گا آپ کو کون سا فون چاہیے آپ کو جی ون پلس کے مختلف موبائل آتے ہیں آپ کو کس پرکار کا موبائل چاہیے جی آپ میرے پاس ون پلس کا فون مل جائے گا اور سیمسنگ کا اگر آپ چاہیے تو آپ کو اچھے دام دام میں موبائل مل جائے گا جی جی مل جائے گا ہمارے پاس مختلف مختلف قسم کے فون ہوتے ہیں ون پلس میں سیمسنگ کے بھی ہوتے ہیں اور بھی فون ہوتے ہیں آپ کو جو سا بھی چاہیے گا آپ بتا دیجیے گا اور آپ کو جو ہے اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کرنی پڑیں گی

گارنٹی تو ہم وہی دیتے ہیں جو اور کمپنی کے لوگ دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی گارنٹی وہی ہوتی ہے بجٹ کے بارے میں آپ آپ کو کم از کم اگر آپ کون سے قسم کا یعنی اگر آپ ہمارے پاس تیس ہزار سے بھی فون ہیں پچیس ہزار سے بھی فون ہیں آپ جو سا بھی لینا چاہتے ہیں اسی کے اعتبار سے آپ کو پیسے جمع کرنے پڑیں گے ہمارے یہاں اگر آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں

جی تو کم از کم اس میں آٹھ ہزار روپیہ آپ کو آن لائن پہلے پے کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ فون لے سکتے ہیں جی ٹھیک شکریہ جی ہماری موبائل شاپ سہارنپور میں ہیں بس اسٹینڈ کے پاس ہی ہے جی جی آپ میرے آفس میں آ جائیے گا وہاں پہ بات کر لیں گے